सरकार असांखे धंधनि ॻोल्हण में जाम मदद थी करे जीअं त व्यापारीनि खे ज़मीन थी ॾिए लोन थी ॾिए धंधा कयो लेडिस खे ॾिसो त सिलाई मशीन थी ॾिए बुटीक खोलियो धंधा भाई कयो खेती बाड़ीन वारनि खे बीज थी ॾिए ऐं पैसा थी थिए त तव्हां धंधा कयो